आज के समय में मोबाइल फोन के माध्यम से लोग बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं व मोबाइल फोन पर ही बहुत ज़्यादा निर्भर हो गए हैं जैसे कि किसी भी तरीक़े की बसें ट्रेन बुक करना या हवाई जहाज़ पर जाना उसकी बुकिंग करना जगह जगह पर टिकट बुक करने के लिए ट्रेन की उपस्थिति जानने के लिए कि ट्रेन किस समय पर आ रही है कितनी लेट आ रही है उसकी जाँच करने के लिए इन सभी कार्यों को करने के लिए लोग आज कल मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं और उसी पर पूरे तरीक़े से निर्भर हो गए हैं इस से लोगों का अधिक से अधिक समय भी बचता है वह घर बैठे वह अपनी ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हैं बस की टिकट बुक कर सकते हैं वह उस पर मिलने वाले ऑफरों की जाँच भी कर सकते हैं कि उस में कितने प्रतिशत तक उनको जो है पैसों की बचत हो जाएगी इस सब माध्यम से लोग आज कल घर बैठे अपनी ट्रेन की उपस्थिति की भी जाँच कर लेते हैं कि कौन कौन सी ट्रेनें अभी उपलब्ध हैं यात्रा पर जाने के लिए और उस में जो टिकट हैं उसकी भी बुकिंग कर लेते हैं वो ट्रेन कितनी लेट है और कितने समय पर स्टेशन पर उपस्थित होगी इसकी जाँच भी वह मोबाइल फोन के माध्यम से कर लेते हैं जिस के माध्यम से लोगों का बहुत अधिक समय बच रहा है आज के समय में